जेना बच्चा सभ भेल तऽ बच्चा सभ कहलक की जे गाछ माँ गय कना रोपबै तऽ कहलहुँ एना कए कऽ रोप ओहिमे पानि डालहि पहिले खदहा खुन्ही तभ ओहिमे कनिटा अथि की कहै छिऐ पोडर मारहि पी ए सी तकर बाद ओ कीड़ा जे मरि गेल तकर बाद ओकरा कहलहुँ कि गाछ बैसा तऽ गाछ बैसाएल जभ भए गेल पानी डालल जे भए गेल तऽ आओर बच्चा कहलक माँ गे गुलाबके गाछ केना लागै छै तऽ कहलहुँ गुलाबके गाछ केना लागै छै देखहि गुलाबके गाछ पहिले एक जगह थल्ला लागल जभ ओतऽ थल्ला लागल जे भए गेल तकर बाद फेर जे पोनकल फेर दोसर जगह रोपलक तकर बाद गुलाब लागै छै तभ कहलक माँ गय अड़हूल केना लागै छै तऽ अड़हूलके गाछ केना लागै छै तऽ अड़हूलके गाछके ठारि काटिके ठारि बैसैल गेल ठारि जभ बैसाएल गेल तऽ ठारि जभ बैसि गेल तकर बाद ओहिमसँ कोना जोड़ि छोड़ जभ छोड़लक ओकर तकर बाद की कहै छी ओ फेर दोसर जगह बैसाएल गेल ओकर थल्ला काटिके थल्ला काटिके दोसर जगह बैसेलक तभ कहलक अथि की कहै छै आओर कोनो गाछ लगबैके मोन भेल आमके आमके गाछमे की कहै छै पन्नीमे माटि डालि कऽ तकर बाद ओकरा कलम पर दोसर ठारि पर कऽ ओकरा दए छै तकर बाद ओ जे कोना जड़ि चल तकर बाद ओकरा कलम काटलक तकर बाद निच्चामे बैसेलक निचाँमे जे बैसाएल भए गेल तभ ओ लागि गेल तकर बाद ओहिमे पानि देलहुँ तकर बाद ओहि पर की कहै छिऐ अड़हूलके गाछ कहलक कि जे माँ गय ओकरो रोपनाए छै तऽ ओहो उठाए कऽ ओ जे थल्ला लगेने रहै ओकरो बैसेलक तकर बाद अथि की कहै छै नेबोके गाछ कहलक केना लागै छै तऽ ने